खाना अपना पाहूनके सङ्गे आ पाहूनकेँ कतेक बढ़िआसँ बढ़िआँ खुआयल जाय एहि चीजके बड़ा हमरा आरके मिथिलाके लोग बड़ा मान सम्मान करैत छी तऽ खानामे जे छै जतेक बढ़िआसँ बढ़िआँ बनय चाहे ओ भोजन जतेक नीक बनय ओ चाहैत छियै पाहुनकेँ खिलाबी भात भेल दालि भेल तरकारी भेल ओहि सङ्ग तीन चारिटा तरकारी रहए तऽ आओर बढ़िआँ यए पापड़ तिलौड़ी जे भी कहैत छियै अपना आरकेँ तऽ रहैत छै तऽ हमरा लागैए जे खाना कुछ अपनो हमरा बनबयमे नीक लागैए जे अपनासँ बनाबी तऽ पाहुनकेँ जे होयबाक चाही जे जे दिल से लोक कहैत छै जे पाहुन आयल हुनका बड़ा बढ़िआँसँ खुआबू तऽ जतेक बढ़िआँ लागैए जखन परसल जाइए भोजन तखन लागैए जे जा एहि चीजके किछु कमी रहि गेल ई रहितै तऽ कनीटा आर नीक लागितै कनीटा आर नीक लागतै तऽ हम चाहैत छी जे पाहुनकेँ आ दोसर बात इहो छै जे जतबा छै ओहिमे बड़ा आनन्दसँ खिलाबी तऽ ओहिमे दिलकेँ सन्तुष्टि होइत छै आ नीक लगैत छै तऽ एहिमे बहुत बहुत हम चाहैत छी जे सभआदमी आनन्दित रहय